बेंक अनेक प्रकार के हैं जैसे में हो गया ग्रामीण अस्टेट और ऐसे बहुत है बेंक है केनरा जोकि हम लोग को बेंक द्वारा बहुत सुविधा होता है जैसे में

कहीं पैसा भेजना है या कहीं से पैसा मंगवाना है उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है

मेरे ग्रामीण या आस पास के जितने भी बेंक है उसमें सुविधा सिर्फ एक ऐसा है कि बेंक में नम्बर लगना पड़ता है और अपने नम्बर की बारी का इन्तजार करना पड़ता है तब जा करके मेरा काम होता है

वो भी कोई

बेंक में सिर्फ तो ऋण हो गया जैसे बहुत सा ऐसा है कि ऋण सिर्फ बेंक से भी लिया जाता है और बहुत ऐसे हैं जो मेरे ग्रामीणों द्वारा जो कम परसेंट या पर देते हैं उससे लिया जाता है जरूरी पे हम लोग बेंक का सारा या ग्रामीण के द्वारा ऋण लिया जाता है

तब मेरा काम होता है

बेंक हमारे

बहुत अच्छा है बेंक अनेक प्रकार के हैं और बेंक में हम लोग

जो है बहुत ऐसा काम है जो बेंक द्वारा किया जाता है जैसे मैं कहीं पैसा भेजना या कहीं पैसा मंगवाना ये सब हो गया और ऋण सिर्फ हम लोग जरूरत के मुताबिक लिया जाता है जैसे मैं

ऋण

इसके लिए लेते हैं जो सिर्फ जरूरत पड़ता है तब लिया जाता है और ऋण कोई हम लोग शौक से नहीं लेते हैं जरूरत के मुताबिक लिया जाता है ऋण गाँव में भी लिया जाता है और बेंक से भी लिया जाता है तो हम लोग ज़्यादातर मोटा पूँजी वाले से या बेंक से जिसके पास होता है जो मोटा पूँजी होता है या कम परसेंट पे दिया जाता है तो उससे हम लोग ऋण या कर्जा लिया मतलब ले लेते हैं और उसे फिर जरूरत खत्म होने के बाद उसे रिटर्न समय से से कर देते हैं तो यह होता है बीमा या ये जो भी जिम्मेदारी वैसे